बीस हजार सात सौ अस्सी अस्सी हजार आठ सौ नौ दो हजार पाँच सौ पचहत्तर छः हजार छः सौ छहाछठ और आठ हजार आठ सौ अट्ठासी